हमें चूल्हे पर खाना बनाने में दिक्कत होती थी तो मार्केट एक दिन गए थे तो इश्टोप हम ले लिया इस्टोप एक दम ख़राब निकल गया जो कि सही से जलता भी नहीं है और जलाने में भी हमें दिक्कत हो रही है और हमारा पैसा भी फस गया और जब कि वो अच्छा भी नहीं निकला और उसके टंकी में भी छेद हो गया है जो कि तेल गिरता है जलता भी नहीं और क्या करें हम ले कर परेशान हो गए हैं वो ऐसे ही फज़ूल में रखा गया है मेरा पैसा भी फस गया है और और कोई काम का भी नहीं रह गया हैं हम तो क्या करें हम तो ले कर फस गए हैं और उसका हमें कुछ लाभ भी नहीं हुआ है बल्कि इसके जगह हम कुछ और ले लेते तो और ही अच्छा रहता ये तो बेकार में हम ने ले लिया है फज़ूल की चीज़ है सोचे थे कि ले कर ये करेंगे वो करेंगे लेकिन कोई काम का नहीं हुआ फालतू में